موجودہ حالات میں ہندوستان میں سرکاری اور نجی اسکول دونوں قسمیں ہیں لیکن نجی اسکول عام طور پر زیادہ معیار کے مانے جاتے ہیں مختلف ریاستوں کے اپنے بورڈ ہیں لیکن سی بی ایس ای اور آئی سی ایس ای بورڈ بھی مقبول ہیں تعلیمی سہولیات بنیادی ڈھانچہ اور اسا تازہ کی تربیت میں کمی ہو سکتی ہے دیہی علاقوں میں یونیورسٹی اور کالجز کی اگر بات کریں تو کئی نامور یونیورسٹیز اور تکنیکی ادارے ہیں جیسے آئی آئی ٹی ایس اور آئی آئی ایم ایس داخلے امتحانات میں جیسے جی ای ای اور نیٹ بہت مقابلہ طلب ہیں کمی اور بہتری کے متعلق اسکولوں میں بنیادی سہولیات کی کمی کو پورا کرنا خاص طور پر دیہی علاقوں میں اسا تازہ کی تربیت بہتر مستقبل تربیتی فلاحی تعلیمی اقتصادی حالات کی برتری نیز تعلیمی معیار نصاب کو جدید تقاضوں سے مطابق بنانا اور لچکدار بنانا چاہیے جدید تکنیک ٹکنالوجی کے استعمال کو بڑھانا جیسے آن لائن کلاسیزیز اور ای لرننگ مساوی مواقع غریب اور پسماندہ علاقوں کے بچوں کے لیے زیادہ مواقع پیدا کرنا لازم ہے ہندوستان کا تعلیمی نظام بہتری کی ضرورتوں کے باوجود بہت سے ہونہار طلبا پیدا کر رہے ہیں بہتری اور فلاحی اور بنیادی ڈھانچہ اسا تازہ کی تربیت اور تعلیمی معیار میں بہتری ہندوستان کو عالمی معیار کے قریب لے جا سکتی ہے